नमस्ते अथी डाक्टर साहब ह्म्म ह्म्म नहि ठीक नहि छियै सिर दर्द आरो होइ हइ कभी कभी कहीँ जाइ छियै तऽ अच्छा फीलिंग नहि रहै छै अच्छा तबियत आब नहि रहै छै हँ नहि नहि खेलियै दवाइ आइ देह हाथ बड़ा दर्द करैत रहै छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म आओर कोन दवाइ खेबै कोन दवाइ खेबै ह्म्म देह हाथ दर्द रहै छै तकर दवाइ कोन खायल जेतै जइसे ह्म्म जइसे माथा दर्द होइ हइ ह्म्म हँ हँ बता दियौ हम बड़ा परेशान रहै छियै ह्म्म हँ हँ जइसे बोखार लागि जाइत हइ दीदी तऽ कोन दवाइ खायल जाइ छै जे बोखार ठीक भऽ जाइत हइ हँ ठीक ठीक बोखारके दवाइ देने रहियै दीदी से उएह खेबै

हँ ठीक ठीक कए टाइम दीदी खेबै तीन टाइम ठीक हँ ह्म्म ठीक आओर पएर हाथमे दीदी दर्द होइ छै से कोन दवाइ खायल जेतै अच्छा ठीक हइ दीदी ठीक एगो कोनो तेल दऽ दियौ दीदी

ठीक हइ आरो तऽ कोइ दवाइ नहि हइ दीदी ठीक ठीक ठीक